पहिरें ज़माने में जेके लेडीज़ हुयूं उहे ससु सहुरनि जो चयो मञंदियूं हुयूं हाणे घोट जो बि चयो मञंदियूं हुयूं सभिनि जो हुननि जूं ॾेराणियूं बेराणियुन जो बि भाउ भेणनि जो सभिनि जो चयो मञंदियूं हुयूं ऐं सुखी परिवार वांगुरु रहंदो आहे सभु ॼणा मिली झुली करे खाइण पीअण उथण करणु कमु वम करणु शेवाऊं करणु हिक ॿिए खे मदद करण कुझु बि करण ऐं ले लेडीस ई आहे उन टाइम ते एतिरी पढ़ाई बढ़ाई कोन कई हुअसि छोकी कराईंदा बि कोन हुआ छोकी लेडीस खे ॿाहिरि घरु मां कढंदा बि कोन हुआ सॼी शेवाऊं ई लेडीस उन टाइम ते कंदी हुयूं पर हाणे ज़माने में जेको हले पियो वर्तमान में उन में इहो ई ख़ाली हले पियो की भई लेडीस चवंदी हुयूं असां बि जॉब कंदासीं असां बि तोसां गॾु कंधे सां कंधो मिलाए करे हलंदासीं ताकी घरु अॻियां वधीक वधे असांजा औलाद बौलाद अॻियां वधनि ऐं स सभु ख़ुशि रहनि परिवार तकलीफ़ू न अचनि जेके पैसे बैसे में तकलीफ़ू अचनि थियूं उहे न अचनि ॿई मिली करे कमायूं ॿई मिली करे घरु अचूं ॿई मिली करे माउ पीउ जूं शेवाऊं कयूं इहे सभु पहिरें टाइम ते बि हलंदियूं हुयूं हाणे टाइम ते त घरवारीअ इहे सभु चवंदियूं भई असां ॿाहिरि निकिरी करे नौकिरी करिणी आहे ॿ पैसा कमाइणा आहिनि मां असां परिवार सपन्न थिए या ख़ुशि थिए हले बसि इन करे प पहिरें ज़माने में लेडीस जो मान सम्मान हुओ हिन टाइम ते बि लेडीस जो मान सम्मान आहे लेडीस खे कहिड़े कम में कहिड़ी बि फिल्ड में अॻियां क़दमु वधाइण लाइ इहे गोर्मेंट मदद करे पई न भई पहिरें टाइम ते लेडीस एतिरो अॻियां वधी कोन हुई हाणे लेडीस खे अॻियां वधाइणो आहे हाणे लेडीस प्लेन बि उड़ाइनि पियूं ट्रैन बि हलाइनि पियूं रो रोड ते रिक्षाऊं बिक्षाऊं बि हलाइनि पियूं लेडीस खे अॻियां करे छॾियो अथऊं ॾाढो एतिरो लेडीस खे अॻियां कयूं लेडीस की हाणे जैंट्स थोरो ध्यानु घटि थो ॾिए पंहिंजे परिवार में लेडिसूं अॻियां वधनि न भई असां परिवार संभाले वठंदासीं सभु कुझु असां करे वठंदासीं हिन ई चिंता न कर हिन करे हाणे लेडीस खो सभिनि खां वधीक वधीक में वधीक मान सम्मान ॾियनि था जैंट्स खे बि ॾियनि था ईअं न की जैंट्स खे कोन था ॾियनि पर हाणे त लेडीस हर क़दम जा अॻियां आहे हाणे लेडीस में पावर वारी थी वई आहे भई किथे वञे थी अकेली वकी कंहिं ॻाल्हि जो डपु वप कोन्हे अची करे कमु वम करे नौकिरी वौकरी करे कंप्यूटर वंप्यूटर हुन खे लेडीस खे हलाइणु अचे थो घर बि अची करे ॿारनि खे उहे ई वापसि रिपीट करे थी पढ़ाइण वढ़ाइण सेखारे थी ॿारनि खे ॿारनि खे पाण जहिड़ो करे थी भई न अॼुकल्ह होश्यारु थियो गाॾी वाॾी तव्हांखे हलाए घर जो कम बि तव्हांखे करिणो आहे सभु कुझु तव्हांखे करिणो आहे लेडीस पहिरें टाइम ते इहो कमु न कंदी हुई हाणे हिमत अची वई आहे ॿ पैसा बि कमाइणु वञनि थियूं त घरवारा ख़ुशि थियनि था भई मु मुंहिंजी धीउ बीवी मना बहादुर आहे धन्यवाद जय झूले